میرے علاقے میں بہت سے قدرتی وسائل ہیں جو کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں کاروباری مواد کی بنیاد کی طرح قدرتی وسائل ہوتے ہیں جیسے پیاز انگور یہ سارے بہت سارے قدرتی وسائل ہے اور گنے کی پیداوار جس سے میرے علاقے میں کاروباری سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے